अशिता जी असें ई एह् सनाओ तुसें लाइफ बिच केह् ऐम केह् गोल पाले दे केह् सोचे दा तुसें अग्गें केह् करना मेरा बचपन दा इक्कै ऐम हा की में डॉक्टर बनांऽ क्योंकि मेरे दादा जी बी डॉक्टर हे पैह्ले ते मेरा बी इक ऐम हा कि में डॉक्टर बनांऽ ते मेरे भापा दी इ'न्नी शैल नौकरी निं ऐ ओह् छड़ी दुकान जेही करदे न ते बाड़ी कम्म कुम्म करदे न ते ओह् इक फार्मर न ते केह् बोलदे कि मेरे दादा ने गै मेरी पढ़ाई दा थोह्ड़ा बहोत खर्चा कीता टेंथ धोड़ी बारमीं धोड़ी

ते उं'दी पेंशन ताही साढ़ा थोह्ड़ी बहोती पढ़ाई दा सर्कल चला दा ऐ मेरी मम्मी टेलरिंग दा कम्म करदी ते ओह्दे चा थोह्ड़े बहोतै पैसे लेइयै में गौरमेंट कॉलेज़ परेड दा नॉन मेडिकल रखेआ हा असें में पैह्लें बारमीं च ते उद्धरा गै में बी सी ए करा दी आं ते में चाह्न्नीं आं की मेरी भैन हून नर्सिंग करै ताकी मेरी भैन हून नर्सिंग करै तो ओह् हून ओह्दे टेंथ दे पेपर खत्म होए न ते हून ओह् मेडिकल उ'नें रखेआ अग्गें सब्जेक्ट इलेवन्थ च

पर में होर मेरी भैन मिलियै ट्यूशन आह्ले बच्चे पढ़ाने आं थोह्ड़ा बहोता पैसा जोड़ियै अस चाह्न्नें आं की अस ओह् करांऽ उसी नर्सिंग करांऽ मेरे भ्राऽ गी बी में नर्सिंग करांऽ ओह्दे च भेजां अच्छी फील्ड च जान दोऐ तो में हून त्यारी करा दियां बैंक दी ते में अपनी बैंक दी त्यारी ताहीं में कोचिंग ते चलो नेईं एफर्ड करी सकदी आं कोचिंग लेना ते में घरै ई यूट्यूब चा सारी बैंकिंग दी कोचिंग ले दियां घरै च गै में सारा किश पढ़ा दियां में अपनी बैंक दी कोचिंग बी रेडी करा दियां उद्धरा गै में सारा किश करा दियां घर बैठिये गै जो में कॉलेज दा घर जाना घर जाइयै में सारा ओह् पूरा प्रोसेस करनी आं घर जाइयै में इद्धरा सबैह्रे दस बजे क्लॉस होंदी ऐ ओह्दे बाद में चार बजे घर पूज्जनी आं होर कन्नै कन्नै में एन सी सी बी रखी दी ऐ इक सेकेंड ऑप्शन बी रखे दा ऐ की अगर मेरी कल्लू बैंकिंग क्लियर न होग ते में एन सी सी दे थ्रू बी फौज बगैरा दा फॉर्म भरी सकनी आं तो में एन सी सी बगैरा बी करनी आं ते एन सी सी दे टाइम दे अकॉर्डिंग में थोह्ड़ा घर दी बेह्नी आं अपने लेकिन बैंकिंग ताहीं टाइम थोह्ड़ा घट्ट देई पानी आं ओह्दे बिच क्योंकि एन सी सी सबैह्रे बी असें गी ओह् साढ़े छेऽ बलाई लैंदे न ओह्दे बाद असें शामीं चार बजे छुट्टी होंदी ऐ ते घर पूज्जदे पूज्जदे शामीं पंज साढे पंज होई जन्दे न तो ओह्दे बिच असें थोह्ड़ा मी थोह्ड़ा टैम निं लग्गा दा ऐ की पढ़ने बैंकिंग पढ़ने दा थोह्ड़ा टैम निं लग्गा दा ऐ होर फ्ही कन्नै बच्चे दी ट्यूशनां बी पढ़ान पौंदियां न घरै दा बी थोह्ड़ा सर्कल निं ऐ अजें ते भैन मेरी बड़ी जादा हेल्प करी ओड़दी ऐ ओह् अजें थोह्ड़ा कम्म करी ओड़दे लेकिन मेरी मम्मी दी बी तबियत इ'न्नी ठीक निं रैह्ंदी ऐ ओह् घरै दा कम्म शम्म ओह् सब में करना अ भापा ते दुद्ध कड्ढी ओड़दे न असें गवांऽ बी रक्खी दियां न ते रुट्टी बनाना थोह्ड़ा बहोता कम्म अस करी लैने आं में करी लैनी आं मेरी मम्मी टेलरिंग दा कम्म करदे ऐ ते उ'नें ते फिर टेलरिंग गै ते फिर उ'नें पूरे दिन दकान च बैठने पौंदा ऐ ते में फिर घरै दा पूरा कम्म करी ओड़नी आं सबैह्रे में सब्ज़ी बगैरा रुट्टी बनाइयै आनी आं कॉलेज ओह्दे बाद में घर जाइयै मेरी नि'क्की भैन बनाई ओड़दी ऐ रुट्टी घर जाइयै कम्म शम्म करनी आं बरतन शरतन साफ करनी आं ते ओह्दे बाद रातीं दी रुट्टी में बनानी आं ते रातीं तुस दिक्खी लैओ तुस टैम होई जंदा दस बजी गै जन्दे न फिर मन गै निं करदा इक ते थ'क्की जंदा बंदा दूआ एन सी सी च तुसें ई पता गै कि'न्ना रगड़ा बगैरा मिलदा गेआ ते ओह्दे बजह् कोला थोह्ड़ा स्ट्रैस बी होई जंदा होर फिर उसै बजह् कोला में थोह्ड़ा घट्ट करनी आं थोह्ड़ा लेकिन मेरा इ'यै ऐम ऐ की अगर ग्रेजुएशन बी मेरी कम्पलीट होई जन्दी ऐ ते ओह् बंदा बैंकिंग बगैरा बैंकिंग च गै अपनी फील्ड बनांऽ